अगर किछु ककरो होइ छै जैसे गाँवमे किछु फूटि गेलै टूटि गेलै तऽ ओकरा हमसब डॉक्टरके ले जाइ छियै वहाँ जब ले जाइ छियै तऽ मतलब कि वहाँ मतलब पैसा तऽ बहुत बहुत ले लै छियै जे चीजके सए रुपैआ लेवेके हय तऽ हुवां मतलब गाँवमे पान सए ले लै छै अइसने मतलब हियाँ चलै छै मतलब कि ककरो कुछ हो गेलै तऽ मतलब कि से हियाँ पान सए ठग लेलै हियाँसँ ठीक नहि होलै तऽ फिर कहतै बजार ले जा ठीक नहि होइवला रहै छै तैयो हियाँ कहै छै ठीक हो जतै ठीक हो जतै वैसे करके दस दिन दबाइ सुइया मतलब चलबै छै मतलब ठीक नहि होलै फिर ओकरा बाद जब जादा खराब होइ जाइ छै तब कहै छै जे जा कऽ ले जा बजार बजारमे फिर जाके देखाबऽ फिर जब बजारमे देखबै छै तऽ मतलब हुवां भी कुछ पैसा लग जाइ छै तब जाके किछु थोड़ा बहुत सही होइ छै मतलब जैसन इलाज होइके चाही गाँव घरमे वइसन इलाज नहि होइ छै आओर बाँकी फिर हुवांसँ इलाज उलाज हो के अबै छै तऽ फिर ठीके रहै छै जैसन मतलब कि से शहर सबमे देखै छियै मतलब कि से शहरमे भी बहुत ऐसा टाइपके होइ छै मतलब कि से मतलब किसीके हाथ टूटि गेलक पयर टूटि गेलक तऽ मतलब चाहे मतलब कि से हुवां इलाज जे होइ छै से सही से नहि होइ छै हम सब जैसे शहरमे रहऽ छियै कुछ हो गेलै तऽ जे दबाइ अगर हियाँ मिल रहलैय सए रुपैआमे हुवां पान सएमे मिलै छै आओर शहरमे हमसब केतनो इलाज करा लै छी तऽ सही नहि होइ छै